सानजौफुनि गोजोन्थों सार हेलौ सार बेयो पाब्लिक हेल्ट अफिस आव नांदों ना सार औ औ आटसा सार जोंना मानि दैया मोजाङै साप्लाइ फैयाखै माबा टेबआ दैयानो ग'वाखै आरोखि दा मा खार'नाव ग'वाखै जाखो ना सार माबायानो प्रब्लेम जादों नामा बे दैयाव अके सार जाय जायखिया जोंनि मानि दस्राफोरनाव दंजोबो जोंनि बे जोंनि न'आवल' मानि दैया फैयाखै आरो मा प्रब्लेमआ मा जाखो आं बुजिनो हायासै

दङ सार दङ आंनि नआवल' दैया फैयाखै मा प्रब्लेम जादों सार एसे औ सार

आटसा सा अब्ला बेखौ औ औ सार अब्ला बेखौ एसे खेवनानै नायनायजागोन ना सार

औ औ औ दे दे आं नायनोसै सार जायखिया जुदि जायाब्ला आङो सारनाव एसे कल खालामफिन्नानाय जागोन दे होमब्ला हामबायसै दोनथ'सै